ना हमनायानो जादों दुब्लि दुब्लि बारियाव ना साहैनाया सेन लाङो खखा लाङो सिखा लाङो हौवाफ्रा ओमफ्राय सिखा एरि लांनानै ना साहैयो दुब्लियाव दुब्लि माइ गायग्रायाव ओमफ्राय सारनानै लाबोयो दबा दबि नुयोब्ला सारखांनानै लाबोयो थोरसि लथा जेखाइ खबाइ लांनानै सारनानै लाबोनोसै न'आव फोरान फैनोसै सानदुंफ्राव सारनानै लाबोनानै फोरानफैयो सानदुङाव अराव होयो आं रायज्लायनो रोङाहाय